میں اپنے کردار کو بہت سوچ اور بہت غور کر کے تیار کرتا ہوں میرے پاس قابل اعتماد اور دلچسپ کردار بنانے کا ایک خاص عمل ہے جس کے لیے میں پوری کوشش کرتا ہوں اور اس پر خوب محنت کرتا ہوں میں اپنے معاشرے اور انسان کے بارے میں حقیقی اور حقیر باتیں لکھنا پسند کرتا ہوں کیوں کہ انسان کی زندگی اور اس کی تاریخ کا پتہ لگنا بہت ضروری ہے جس سے ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کا پتہ چلتا ہے